आज हम बात करते हैं अंधविश्वासों के बारे में अगर हमारे गाँव में कोई भी बीमार हो जाए कोई भी हो चाहे कोई भी हो और बीमार हो जाता है तो गाँव वाले बोलते हैं इनको ओझा के पास लेके जाओ इनको ओझा के पास लेके जाओ इनको भूत पकड़ लिया प्रेत पकड़ लिया ऐसा वैसा पकड़ लेता है ये सब गलत बात है ये सब अंधविश्वास की बात है लेकिन हमारे गाँव के हमारे गाँव के लोग नहीं समझते हैं वो फिर भी ओझा के पास लेके जाते हैं बोलते हैं इनको भूत पकड़ लिया इनको देखो लेकिन हमको लेके जाना चाहिए नहीं हमको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए जहाँ इंसान सेव जहाँ जहाँ हमको विश्वास है क्या यहाँ ये सही हो जाएँगे लेकिन उसके बाद भी गाँव के लोग नहीं समझते हैं और बहुत से लोग हैं जैसे कि बाबा लोग आते हैं बहुत से साधु संत बनके आते हैं बोलते हैं तुम उसको इतना भीख दे दो तुमको नौकरी मिल जाएगी तुम्हारे तुम्हारे बच्चे बहुत खुशहाल रहेंगे तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा तुम नौकरी पा जाओगे ऐसा वैसा तो ये सब ग़लत बात थी ये सब अंधविश्वास की बात है और और बहुत से लोग हैं बोलते हैं आते हैं बोलते हैं गंगामाई की भीख दे दो उनकी मूर्तियों स्थापना करनी हैं भंडारा करना है तो ये सब ग़लत बात है और बहुत से लोग आते बहुत से लोग कहते हैं कि इनको अगर वो थोड़ा सा बीमार हो गए तो बोले इनको चुड़ैल पकड़ लिया है इनको दिखाओ चुड़ैल पकड़ लिया है तो ये सब ग़लत बात है ये जो सही हो और जो इंसान पढ़ रहा पढ़ रहा पढ़ा है वो जानता है क्या सही है क्या ग़लत है ये सब अंधविश्वास हम लोग समझ रहे हैं क्या सही क्या है ग़लत पर महिलाएँ लोग नहीं समझती हैं ना क्या सही है क्या गलत है उनको इस इसलिए बोलते हैं कि अंधविश्वास क्यों ना जाए विश्वास करें क्या सही है क्या ग़लत उस पे जाएँ आज से भूत प्रेत ना मानी सही जगह लें हॉस्पिटल लेके जाएँ अगर कोई बीमार और पहले उसको हॉस्पिटल लेके जाएँ अंधविश्वास को ना लेके जाएँ ये तो भूत प्रेत ये तो अंधविश्वास की बात थी ये जो पहले के लोग बना दिए उसी पर लोग विश्वास करते हैं ये सब गलत बात है अंधविश्वास के लायक हैं हम विश्वास उसी पर करते हैं जो हमको जहाँ खुशी मिले जहाँ हमको हम को विश्वास है कि हमें यहाँ हम ठीक हो जाएँगे हमारा लाइफ सही रहेगा वहाँ हमको विश्वास करना चाहिए तो ऐसा ऐसा बात है ये अंधविश्वास को हमको नहीं विश्वास करना चाहिए हमको विश्वास यह ही करना चाहिए क्या सही है अगर हम पढ़े लिखे हैं हम जानते हैं क्या विश्वास है क्या सही क्या गलत है और भूत प्रेत ये सब गलत बात है ये सब गलत बात थी ये सब सही बात नहीं है ये सब भूत प्रेत चुड़ैल ये सब ओझा लोग ये सब गलत बात हैं वह अगर कोई मर्द उसके पहले हॉस्पिटल लेके जाएँ वहाँ से फिर जो होगा तब करना होगा क्योंकि ये सब भूत प्रेत ये सब ग़लत बात है ठीक है बस हम यही बोल देंगे अंधविश्वास के बारे में